काजल रगवानी हो गयी उसका मुझे डांस बहुत अच्छा लगता है वो बहुत सुन्दर नाचती है मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मैं भी सोचती हूँ कि एक्टिंग करते रहें और उसके बाद वो जब नाचती है तो हमको भी अच्छा लगता है सोचते हैं कि हम भी डांस उन्स सीख लें और मेरे को भी अच्छा लगता है उसका पिक्चर विक्चर सब अच्छा है उसका फिलिम विलिम भी अच्छा लगता है खूब नाचती है तो मज़ा आता है और उसके बाद सपना चौधरी भी है सपना चौधरी की भी गाना बहुत सुन्दर लगता है मैं भी सोचती हूँ कि मैं भी सीख लूँ बहुत सुन्दर लगता है उसके बाद ये सब पिक्चर विक्च वगैरह सब कुछ अच्छा लगता है और सपना चौधरी खूबसूरत डांस करती है और उसके बाद खेसारी खेसारी लाल यादव भी अच्छा लगता है उसका भी पिक्चर मुझे बहुत सुन्दर लगता है हम भी सोचते हैं की उसका एक्टिंग करते रहें और बहुत नीक लगता है और उसका पिक्चर फिलिम सब कुछ उसका बहुत अच्छा लगता है बढ़िया लगता है और उसके बारे में ये हो गया निरहुआ भी हो गया निरहुआ का भी पिक्चर बहुत सुन्दर लगता है और उसका फिलिम विलिम बहोत अच्छा आता है और खूब मज़ा आता है देखने में और